औ आङो इण्डियान आइडल बादि दामजुवारि रियेलिटि श'खौ आं नायो नायनानै मोजांबो मोनो लोगोसे आंबो नायनानै गोजोन्नायबो मोनो आङो बिसोरबायदि जानो हास्थायो नाथाय बाय बिसोरबायदि जानो हायाब्लाबो लकेलावनो खासे मुंदांखा रोजाबगिरि साबै आङो बिदि गावखौ गायसन्नायाव आङो लानो थाखाय गोसो होनो सा सानो आङो जिनिखि इण्डियान आइडल जालांनाय जिखिनि जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा रोजाबगिरि निखिता बर' आं बिथांनि गारांखौ खोब मोजां मोनो बिथांनि गाराङा खोब मोजां आरो बिथांखौ आं आं सानो बिथांबायदि जुदि जानो हायोब्ला जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा गावनि जिउनि जिखिनि गावनि जिउखौ दानायाव हेफाजाब हो होगोन होनो हागोन होन्नानै आं सानो दा इण्डियान रियेलिटि श'आ श'खौ जोङो आंल' नाया जोंनि भारतनि बयबो सुबुंफोरानो नायो दा बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो सुबुङा गावा जिखिनि गोसो जानाय गावबागावनि जिनिखि मेथाइ रोजाबनो गोसो जानाय बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खाबु मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे आं सानो इयुनावहाय साफा साफा मोजां रोजाबगिरि जोंनि भारत हादरनिफ्राय ओंखारो माने आंहा फोथायनाय दङ लोगोसे निखिता बर' बिथाङाबो जोंनि बर'नि हासे मुंदांखा रोजाबगिरि दा बिथाङाबो मोनसे समाव इण्डियान आइडल रियेलिटि श'आव बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा जाफुंसारनो हादों बेखौनो आङो बुंथिबाय